مذہبی تبہمات یعنی مذہبی عقائد اور رسومات جو کسی عقلی یا سائنسی بنیاد کے بغیر مانے جاتے ہیں اور مذہب میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے مختلف معاشروں میں پائے جاتے ہیں ان مذہبی رسم کا تعلق عام طور پر لوگوں کے ایمان خوف یا غیر یقینی حالات سے ہوتا ہے میری رائے ہے مذہبی توہمات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم معاشرتی ثقافتی اور نفسیاتی حالات کا جائزہ لیں اگرچہ یہ توہبو توہمات بعض اوقات افراد یا معاشروں کو سکون اور حفاظت کا احساس دے سکتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عقلی سوچ اور علم کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگ حقیقت اور خیال کے درمیان فرق کو سمجھ سمجھ سکیں مذہبی تبہمات کے مقابلے کے لیے چند قدم اٹھا جا سکے جیسے تعلیم لوگوں کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے اور لوگوں کو دین کا علم دلانا بہت ضروری ہے جب علم ہوگا تو لوگ اس کی روشنی میں غلط باتوں کو سمجھیں گے اسی طرح لوگوں کو سائنس علم کی اہم کے بارے میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے اسی طرح ہم مذہبی توہمات سے دور رہ سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے